जी बोलिये नमस्कार बोलिये जी जी बोलिये

जी मिल जायेगी नहीं अभी तो नहीं है लेकिन मतलब आप बताइये उस हिसाब से हम मँगा देंगे

जी मँगा देंगे वो आप पहले उसमें ये बताइये सब्जेक्ट में और भी क्या मतलब इसके साथ में कोई और सब्जेक्ट है या एक ही लेना चाहोगे हाँ वो तो पता है नहीं उसके बाद जैसे हेल्प वर्क हेल्प वगैरह लेते हो ना उसमें हमारे पास जैसे इसकी आन्सर शीट भी अविलेबल है चहिये हो तो ये वो तो हो जायेगा ये सर अगर आप आज ऑर्डर करते हो तो फिर हम उसका जैसे हम जहाँ तक है ट्राइ करते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए तो फिर भी मतलब ये है कि हमारे पास दो से तीन दिन का टाइम तो चहिये होता है जी जी ये हमारे पास क्या है लिमिटेड होती हैं क्योंकि एक जैसे हम दो लोग बोलते हैं हम लिमिटेड ही मँगाते हैं अब तो इसके बाद जो ऊपर जैसे आप लोग अभी आपका ओडर है ये तो हम उस हिसाब से मँगाते हैं सर

ये हमारी शोप आप पन्द्रह नंबर पे फेमश बुक डिपो के नाम से है मतलब विश्वास पे हाँ भरतपुर में ही हाँ भरतपुर में ही मतलब गंगा अदर बुक हमारी दूसरी जो मतलब दूसरी ब्रांच है वो इस नाम से है सुमित बुक डिपो के नाम से बुक डिपो के नाम से है ऐन्यूअल तो ये है सर सुबह साढ़े नौ पे ओपन होती है हमारी शॉप और शाम को आप आठ नौ बजे तक आ सकते हो कभी भी आ जाओ हाँ सर ट्यूस्डे को बंद रहती है शॉप ओन्ली

नहीं सर मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा और आप एक बार मेरे को ऐसा करना कुछ कुछ टाइम बाद आप जब फ्री रहो उस टाइम मेको व्हाट्सप्प पे पर मैसेज कर देना उस बुक का नाम और आपका जो भी ऑर्डर हो उस हिसाब से लगेगा ठीक है सर ठीक है